हां हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक ओरएंट का फैन खरीदा है फैन इतना घटिया है की हवा कम देता है लाइट ज़्यादा खर्च कर रहा है और स्लो चलता है इस फेन को लेकर मैं काफ़ी पछता रहा हूं एकदम घटिया किस्म का फेन है इसकी बाइनडिंग भी जल गई और इसका पैप भी छोटा है और जितना काफ़ी नीचे कर रखा है मैंने फिर भी हवा बहुत स्लो देता है इसकी पंखुड़ियाँ भी छोटी हैं मतलब एकदम घटिया किस्म का फेन है मैं लेकर पछ्ता ही रहा हूं इसके बारे में जितना कहूं उतना कम है